दा गोजां बोथोराव जों माखासे जोंनि बोथोरनि लोगोआव जोंहा दैलां बोथोर आरो मेसें बोथोरनि जोंहा दंफां लाइफां दङ दा दिनै जोङो बाथौ दोहोरोमाव मोनसे बुस्तु जोंखौ थिन्दों जे बार हा दै सान अख्रां बे मोनबा मुवा नङाबा जिखुनु जिनिसानो थांना थानो हाया दिनै जोंहा मेसें बोथोराव जोंनि अखा बांखाया जिथिया खम जायो जोंनि दंफां लाइफाङा जोंहा मा जायो रानलाङो हायाव जिब गैया जायो बेखायनो जों मा खालामनांगोन बे समाव जों दैनि बेब'स्था खालामनांगोन जि समाव जोङो दै होनांगोन दंफां लाइफाङाव बे समाव जुदि जों दैखौ होना दोनोब्ला जोंनि जे थानसालिनि बा मन्दिरनि बाउन्दारियाव जिबिलाग फुलनि दंफां बायदिसिना दंफां जों गायदों बेफोराव जुदि सम बिदियै जुदि दै होबाय थायोबा बिनि जिथु महर बिनि जिथु गेरेमसा जिथु महर बिनि बिलाइनिफ्राय लानानै बिबारनिफ्राय लानानै जोंनि जिखिनि जोंनि लुगैनाय बे बै लुगैनायखौ जोंनो दंफां लाइफाङा जोंनो होयो आरो दंफां नङाबा जों जिरायना थानो हाया बे मुलुगाव दंफाङा जोंनो अराय सम मानसिनि थाखाय अटियत्थ' दरखार बेखायनो जोंनि न'आनो जा थानसालियानो जा लामा सामायावनो जा जोंनि दंफां लाइफांखौ जुदि जों जथ्न' लायोबा बेनि बेब'स्थाखौ जुदि लायोबा बिनि हासारनिफ्राय लानानै दैनिफ्राय लानानै बेब'स्थाखौ लायोबा जोंनि गोसोआ अरायसम सोरां जायो आरो बे परिबेसखौ जोङो होनो हो होनाय माने जों गोसोखो मोजां मोननाय बेखायनो आंनि साननायाव जे दाथ' मेसें अखायाथ' खम जों बे समाव सम बिदि जों दै सारनांगोन बिबारफोराव जों दै होनांगोन आरो दैलाङाव ' जोंहा अभाब गैया दैनि बे समाव प्राकृतिक हिसाबैनो जों दैखौ मोनखायो बे हिसाबै जों दंफां लाइफांनि जुदि बिलाइनिफ्राय लानानै बायदिसिनानिफ्राय लानानै बे ओरैनो सहजावनो जोंनि माबाखौ दंफां लाइफांखौ मोजाङै लाखियो नाथाय मेसें बोथोराव जोङो दंफां लाइफांनि प्रति जोंहा बुहुत जथ्न' लानो गोनां दं फुलनिफ्राय बिबारनिफ्राय लानानै दै आरि जथ्न' लायोबा जोंनि बि माबाया अरायसम नुनो मोजां थाबाय थागोन आरो